میرے گاؤں کے قریب ایک بھجن ٹولہ ہے وہ لوگ ایک مندر کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ موسیقی کے آلات جیسے کہ دفیں اور گٹاریں اور اس طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس جس سے وہ موسیقی کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو خوب لطف اندوز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس بھجن ٹولہ میں بہت سارے لوگ بھجن بھی گاتے ہیں جس سے بہت سارے ہند حضرات مس مستفید ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے اپنے معاشی حالت بہتر کرنے میں مدد ملے اور اس کے لیے وہ مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں